हेलो हम बारहसालके बाजि रहल छी कि मने हमरा अथि बहुत दिक्कत भऽ रहले है मतलब मम्मियो पप्पाके बतबै मे हमरा मने अथि लाज लागि रहल अछि अहाँ बताय सकै छी बताउ तऽ हुँ

हँ वहि त हँ ठीकछै